जेना बैशाखके दिन आबै हिके तऽ पा अथि नदी पोखरि सूखि जाइ हिके खेत पथारमे न रहै हइ पानि तऽ ओकरा आरके हमे चऽर चाँचर जाइ हिये तऽ दूगोके दाना पानि लएके जाइ हिये तऽ धऽ दैयै तऽ ओसभ अपन बिछ बिछके बिछ बिछके चोँच लऽ लऽ कऽ लऽ लऽ कऽ खाइत रहै हिके ओहे आर खाइ हइ तऽ हमरा आरके बहुत अच्छा लागै जेना कौआ भेलै चिरमुन्नी भेलै कोइ भी पक्षी रहेँ ओकरा आरके लिए भोजन आ अंगनोमे भी आबै हिके तऽ हमरा आर तऽ भाते चावल होइ चाहै रोटी होइ तोरिके हुनका आरके दऽ दै छियै पानि रहल डोलमे भरल तऽ ओ आर पीलक जेना नहि रहै हइ चऽर अथि नदी पोखरिमे पानि खेत पथारमे तऽ ओ कहाँ जेतै कि हमरा आर जहाँ जाइ हइ तहाँ लऽ कऽ जाइ हइ तऽ कौआ चिरमुन्नीके दै छियै तऽ पिए हिके खाए हिके आ जे चोँचमे लऽ लऽके लऽ लऽके ओकरा आरके खाइत रहै हइ तऽ बहुत अच्छा लागै हइ हमरा आरके बढ़ियाँ लागै हइ अंगना घर अंगना रहल तभी भी दए देली आ चऽर चाँचर गेली तेहुमे भी खान पानि लऽके गेली तऽ हुआँ देली तऽ हुआँ कौआ चिरमुन्नी सभ बि अथि बिछ बिछके खाएत रहै तऽ अच्छा लागै हिके आ अंगनो घरमे एना नहि भेलै नदी पोखरि सूखि जाइ हइ आ तऽ घरो पर हइ डोलमे पानि भरल तऽ ओहोमे पी लै हइ नहि तऽ चऽर चाँचर गेली तऽ हुआँ पानि लेने गेली दूगो दाना लेने गेली कुछ भी चावल रहै चा अथि लऽके जाइ हिये तऽ छीँट देलिए तऽ अपना खाए हिके खेला खाए हिके तऽ अच्छा लागै हइ हमरा आरके जे हँ जे बिछ बिछके खाए हिके पानि पिए हइ इसभ करै से कोनो खराबी नै अच्छे हुँ पक्षीके से अथि करला से कोनो खराबी नहि हइ बढ़ियेँ हइ